हम जे जैकेट लेने छलहुॅं ओ जैकेट बहुत हल्का अछि आओर ओते गर्मदायक नहि अछि जे हम बुझने छलहुॅं पहिरला के बाद जे गरम लागत गाड़ी पर जे पहिरके चलै छी तऽ ओहिमे ठंडा महसूस होइत रहैया